रोटी ठाहिण लाइ अनेक प्रकार जा बासण ईंदा आहिनि जीअं त कांच जा प्लास्टिक जा इस्टील जा टिन जा लोह जा इहे सभु प्रकार जा बासण थींदा आहिनि बासण में सभिनीनि खां बेस्ट टिन ऐं लोह रहंदो आहे ऐं इस्टील जा बि रहंदा आहिनि इस्टील जा बास्ण सुरक्षित रहंदा आहिनि कांच जे बासणनि जो ता उपयोग न करे सघो ता उहे जल्दी टूटी पवंदा आहिनि ऐं सुरक्षित बि रहंदा न आहिनि हींअर त वधीक त कुकर ई हले पियो कुकड़ में तव्हां रोटी जल्दी ठाहे सघंदा आहियो जीअं त हिकु ॿ सिटी लॻाए दालि चांवर ठही वञनि था ऐं तव्हांजो समय बि बची वञे थो पियो तव्हां इस्टील जा बर्तन घड़ीअ घड़ीअ वारमि वार उपयोग बि करे सघंदा आहियो उन खे मले ठाहे रखे त ॿियो दफ़ो बि हिन जो उपयोग करे सघंदा आहियो जॾहिं प्लास्टिक त पंहिंजे

तां लोह जा आहे न जीअं त तओ आहे कढ़ाई थी उन जे बासण में रोटी ठाहींदव फुल्का पचाईंदव त उहो पोष्टिक बि रहंदो आहे ऐं सुरक्षित तथा ख़ूबु स्वास्थ लाइ पंहिंजे लाइ सुठो बि रहंदो आहे